भरतपुर जिले में मशहूर स्थान जैसे लोहागढ़ का किला तो लोहागढ़ किले का शासक महाराजा सूरजमल जाट जिन्होंने होने अस्सी युद्ध लड़े और सभी युद्धों को युद्ध में विजय रहे तो उन्होंने अपने उस शासन काल में अस्सी युद्ध लड़ के उसमें से एक भी युद्ध में पराजित नहीं हो पाए और उन्होंने अपने लोहागढ़ को बचाए रखा और उन्होंने अपना शासन काल बहुत ही शासनीय एक बहुत अच्छी तरीके से रहा और जीवन काल उनका अच्छी तरीके से व्यापित रहा और भरतपुर जिले में मशहूर जैसे हमारा घना पक्षी बिहार तो उसमें अनेकों पशु पक्षियाँ आदि जैसे सैर चीता भालू टाइगर आदि और पक्षी जैसे चिड़िया जो आज के समय में लुप्त हो चुकी है आदि है भरतपुर जिले में हमारे प्राकृतिक विषय विषय से बताए तो म्यूजियम भी तुम्हारा भी सुन्दर के जो वो किले के वो होता है हमारा सूरजमल में जो अपने लिए तलवारें उपयोग में लेते और तोपें थी उनको उपयोग में लेते थे तो उनका एक भरतपुर किले में म्यूजियम भी है जिस मिजियम में वो आज के समय में महाराजा सूरजमल के उस टाइम को दर्शाती है कि किस प्रकार कितना वजनीय था कितना वजनीय सामान ले के युद्ध लड़ा करते थे और आज आज के समय में भरतपुर किले में मुजियम है भी वो रख रखी हुई है और उनको देखने के लिए वह बहुत दूर दूर से पर्यटक आते है और देखते है किले महाराजा सूरजमल का कितना अच्छा योगदान रहा जीवनकाल में और तोपें आदि और बंदूके आदि सामान अब भी भरतपुर के भरतपुर जिले के मशहूर मुजियम में रखे हुए है और वे आज के लिए भी सभी के लिए खुले हुए है और उनके उनमें जाने ले लिए लोगों को अनुमति लेने की आवश्यकता है